अस सब्जियां राह्ने देसी हैल पान्ने अस शैल देसी हैल पाइयै फिर अस सब्जियां लान्ने डंगरें दा गोहा सुट्टनै खेत्तरें च फिर अस सब्जी शैल खेत्तरे गी शैल बोहाइयै शैल हत्थ शत्थ फेरने शैल सब्जी होई जाह्ग हैल अस पान्ने देसी दूआ हैल अस नेईं पान्ने भई नेईं सब्जियां खाने आह्लियां होंदियां दुए हैला दियां देसी हैल पान्ने ते फिर अस सब्जियां राह्ने फिर बी साढ़ी सब्जी नेईं शैल होऐ ते फिर तुस दिक्खी लाओ खेत्तर अस शैल बोहाई रोआइयै ते फिर अस आक्खने भई साढ़ी शैल सब्जी होई जाह्ग शैल देसी हैल पाइयै राहियै ते ओह् करने आं अपने आह्ला बड़ा कम्म करने खेत्तरें च लग्गे रौह्ने जाइयै ते हैल दूआ अस नेईं पान्ने देसी गै पान्ने की के असें डंगर घर रक्खे दे होंदे गवां मेहियां रक्खी दियां होंदियां गोहा खेत्तरें च सुट्टने फिर अस सोचने भई शैल फसल साढ़ी होग जे अस शैल हैल पाग्गे हैल बी पान्ने शैल गडाई मढाइयै खेत्तरा च शैल ओह् करने खेत्तर बनाई लैन्ने भई साढ़ी शैल सब्जी होग इस मुजब अस शैल लग्गी रौह्ने अपनै करने गी आक्खने भई फसल साढ़ी शैल होग ते डंगरें दा गोहा बाह्र की जान देना अपने खेत्तरें च सुट्टने आं ते दूआ आह्ला सानूं कोई जरूरत निं पवै जमींदार आं भई कुत्थूं असें इन्ने पैसे लैने होंदे दुगे हैलें बास्तै अस इयै सोचने भई देसी गै हैल सानू ठीक ऐ देसी अस सुट्टी लैन्ने ते घरा दा कम्म अस सब्जियां लाई लैन्ने ते फिर ओह् अस सब्जी करी लैन्ने पैदा जेह्ड़ी होऐ जे बीऽ शैल थ्होई जा ते ठीक ऐ ते दूआ हैल अस नेईं पान्ने देसी गै पान्ने बाकि होर साढ़ा जमींदारें दा कम्म गै इयै भई डंगरें गी रक्खी लैना ते खेत्तरें च हैल सुट्टी लैना टोकरियां वी सुट्टन जन्ने खेत्तरें च ते ढेर लान्ने फिर ओह् जिल्लै गरी जंदे ते फिर ओह् अस चुक्की चुक्कियै पूरे खेत्तरा विच खलारने फिर ओह् खलारियै मिट्टी बिच मिक्स करने फिर अस सोचने भई हून ओह् फसल होई जानी ऐ शैल देसी हैला कन्नै ना फसला गी थोह्ड़ा फर्क होंदा ऐ शैल होई जंदी जेह्ड़ा दूआ हैल ऐ ओह् आक्खदे भला नेईं खाना चाहिदा ते नेईं सुट्टने अस अस देसी गै सुट्टने देसी गै बंदे ऐं ते देसी गै अस खन्ने आं ते देसी गै अस रोह्ने आं ते इयै ले डोगरी शोगरी बंदे अस नेईं जैदा ओह् करने आह्ले ते होर बाकि ठीक ऐ